हिंदी हमारी मातृभाषा है हिंदी हम आज से नहीं बचपन से जब से पैदा हुए हैं तब से हिंदी हम सुनते आ रहे हैं और जैसे किसी को हिंदी हमारी भाषा जैसे नहीं समझ में आ रही है तो हम उनको प्यार से अपना हिंदी बात हिंदी भाषा धीरे धीरे उनको हम अपनी भाषा को समझाते हैं बताते हैं सिखाते हैं कैसे हिंदी बोलना हैं या फ़िर कैसे कहना है कैसे बात करना है हिंदी में तो यह सब बातें हम बताते हैं तो जैसे अब एक दिन में तो हिंदी आ नहीं जाएगी तो हम धीरे धीरे एक एक दिन करके हम धीरे धीरे अपनी स मतलब हिंदी बातें बताएँगे तब उनको एक एक करके हमारी सारी बातें उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएँगी तो इस प्रकार से हमारी हिंदी भासा उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी